हेलौ बाजै हटेल नि मालिग नामाथाय आंनो अमा प्लेट बिसतासो पेकिं खालामनांगौमोनलै बांद्राय बानलु गोसा जानो मोन्नाय नङा दंना गैयाथाय मोनबा आंनो थिन्ता बाजासेयावनो नांगौमोन थाबनो